औ हेल' औ हेल' ओमफ्राय बे ना हमनायखौसो रायज्लायनो नागिरदोंमोन

ओमफ्राय मा मा लानाङो ओरैनो ना हमनायाव बोरसि औ बे माबा जे गैयैमोन गैनाया आंना जे गैलामोन

जे

गौराङाव गौराङाव दं होनदोंमोन सासे दहाय खन्थाफैदोंमोन बिसोर बिसोर सारहैखांबायमोन नामा बिसोरो माबा बिदिनो फिसा फिसा फिथिख्रि ओमफ्राय मा बोथिया नाथुर बिदिनो फिसा फिसा आरो गिदिरथ' गिदिरथ' मोना नालाय औ जेजोंसो सारदों नामा औ औ जयखिया औ औ औ नोबो नोंबो जायखिया जेखाइ लानो हागोन औ

औ जायो औ जायखिया ना ना मोनाब्ला साम' खनबो जागोन औ दे होमब्लालाय जाखांनान थांसै नामालाय ओरैनो ओंखायनो मा माबायाव एकथासोयाव थांब्ला जाया

जायो औ फुङाव थांगोन होमब्लालाय

औ

दे औ दे औ दे